ہمارے اسکول میں ہر طرف صاف صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اسکول کے اندر بہت ہی خوش گوار ماحول ہے اور اس ماحول کو اور بہترین بنانے کے لیے وہاں کی دیواروں پر لٹکائی ہوئی تصویر جو کہ پینٹنگ کے ذریعے کی جاتی ہے انہیں مصوری بہت ہی اعلیٰ قسم کی فن ہے کیوں کہ فن مصوری کو انسان دیکھنے کے بعد اور اس کے فریق ہونے کی وجہ سے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس فن سے کچھ سیکھ کر مستقبل ہو